विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो अपने ए दोस्त हैं रिश्तेदार है वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अपना योगदान देना चाहते हैं आगे उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो भी सिंचित किसानों की जो खेती है उन से संबंधित आप तकनीक का प्रयोग करे जिस से जिस से सब से ज़्यादा किसानों को भी फ़ायदा हो उनकी सब से ज़्यादा उपज बढ़े तो हमारे भारत देश की भी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने जो नज़दीकी क्षेत्र है जयपुर है दिल्ली है देहरादून है इन में काफ़ी बड़े कॉलेज हैं तो वह वो वहाँ पर जा कर अपना कैरियर बनाएँ और आगे देश के लिए अपना काम भी करे योगदान भी करे इस से सब से अच्छा किसानों को और सभी लोगों को फ़ायदा होगा